हलो जय झूलेलाल मां चिराग तेजवाणी ॻाल्हायो पिया तव्हां निखिल ॻाल्हायो पिया न रे दोस्त ॿुध मूंखे हिक मदद खपे पेई मां मां मुंहिंजी परिवार खां गॾु दिल्ली वञणु चाहियां थो पर मुंहिंजो बजेट थोरो लो आहे मां तोखे हिन लाइ फोन कयो आहे कि तूं मूंखे पुछी ॿुधाए कि दिल्ली वञण में ट्रेन जी टिकिट घणी पवंदी ऐं कहिड़ी टिकिट सस्ती पवंदी छा अगरि मां बस मां अचां थो त हू मूंखे सस्तो पवंदो कि मां ट्रेन ने बस मां कहिड़ो सफ़र जा सुठो आहे हू तूं मूंखे पुछी करे ॿुधाए त मां तुंहिंजो अपादकारी रहंदमि ने छा तूं मूंखे ट्रेन जो टाइम ऐं हुनजी रिजर्वेशन ऐं लोकल जी सीट ॿुधाए सघीं थो त मां मुंहिंजे सॼे परिवार जी टिकिट बुक कराए करे हुते अची सघां ने मां मुंहिंजे ॿारनि खे अने ॿचनि खे दिल्ली में घुमाए सघां